आमी जेन्ना ही सगळीं बागायती स्वता करता किंवां शेत आमी स्वता करता तेन्ना एक म्हणल्यार पावसा दिसांनीं पावसाचो जो हुंवार येता आमी तेका पूर म्हणटा मराठीन त्या पुराच्या उदकाचो एक प्रोब्लेम जाता दुसरें हे जेन्ना शेत रोयता तेन्ना शेताक कीड लागता ही कीड जेन्ना पळय आसा तेन्ना जर ती पटूऱ्यार येता म्हणटा शेत तेन्ना पटूऱ्यार येता तेन्ना बारीक बारीक शेवणीं दॅन बारीक बारीक शेवणीं तेजे नंतर त्या तरेन बारीक बारीक किडीं ह्या शेताक लागता आनी तें जेन्ना लागता तेन्ना आमकां वखद मारचें पडटा त्याच पद्दतीन जेन्ना आमी बागायती करतात उदाहरणार्थ भेंडे तवशीं मिरसांग हे जे आमी करतात तेंकाय बी त्याच पध्दतीन वेगळी वेगळी कीड लागतां मच्छराचो आमकां हे ना मूख्य म्हणल्यार जे मिरसांगेची किड लागता तवश्यांक भेंडंयांक जी कीड लागता तेका लागून आमकां औशधांचो फवार करचो पडटा आनी दुसरें मोस जास्तींत जास्त त्रास म्हणल्यार हे जे गांवातल्या लोकांनी पेटे माजरां पोंशिल्ली आसात ती जेन्ना आपल्याक गोंठेवपाक थंडसाण मेळटा पळय तेन्ना ती हे जेन्ना जमनीक उदक लायता तेन्ना त्या जमनीची माती खणटा आनीक आपल्याक थंडसाणेचो जागो पळोवपाक भोंवता त्या वेळार जेन्ना आमी घुरी बी काडटा पळय तें सगळें पाड करून उडयता त्याच पध्दतीन मिरसांगेचे रोपे जे लायिल्ले आसता तें बी पाड करून उडयता आनी त्याच पध्दतीन जास्त त्रास म्हणल्यार माकडांचो आमकां जेन्ना माकड जेन्ना ही बागायती रोयली जावं ती खंयचीच फळावळ रोयली की घरांत जर एक मनीस कितेंय काम जावन जर सगळीं भायर सरोन जर गेली जायत जाल्यार ते माकड घरा कडेन कांयच दवरनाय हांवें वेगळवेगळे फळावळींचे नांव सांगल्या वेगळ्या वेगळ्या पिकांचे नांव सांगल्या ही सगळीं पीक जे पळय आसा जावं ती कणगां जावं तें भेंडे मिरसांगो खंयचीच वस्त ते अज्जिबात दवरना मोठ्ठो प्रोब्लेम म्हणल्यार माकडां आनी खेत्यांचो म्हाज्या आई थर जर हांव गेले जाईत म्हाका पयली म्हागे व्हडलो भाव विचारता अरूण तुमगे माकड बरें आसा मुगो तशें करून म्हागे चलये हांवेन लग्न केल्ले आसा आनी चलये घर जर गेले जायत किंवां नातीन म्हाका फोन केल्लो जायत ती विचारतात नात म्हाका मम्मी तुगे माकड आयल्या कांय आयल नाय गे माकडान खालना मगे आतां येवपा मेळटा गे म्हणून ती विचारतात आता जास्तींत जास्त हे आमकां त्रास चड आसात आनी तरीय आसतना इतलो त्रास आसून सुद्दां आमी आमचें काम शक्यतो परी करत रावता हार मानना जात तितले मेळटा ते आमी तयार दवरतात खाता आनी जे पळय माकड खावन पाड करता तेजेर उपाय नासता हो उपाय जर शक्य आसा जाल्यार जरूर उपाय पावोवचो आनी आमकां मदत करची कित्याक आमी आतांच म्हागे घरकार जाल्लो आसा सिक्टी सिक्स यियर्स हांव जाल्ले आसा सिक्टी थ्री यियर्स आनी तेतून आमी इतली आमची शरिरीची व्यायामा खातीर आनीक पिकावळी खातीर काम करता तेन्नाच जर शक्य आसा जरूर अश्या कामां खातीर आमकां सगळ्या आमच्या काणकोण भावां भयणांक मदत करची ओके